ہیلو کیا میری بات احمد خان سے ہو رہی ہے ہاں ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے ارے آ کچھ بات ضروری بات کرنی تھی ٹینشن نہیں ہے دیکھو دیکھو ہوا کیا ہے نا یار میرے موبائل پر نہ ایک میسیج آیا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کچھ لکھا ہے کہ اگر آپ نیا گھر لیے ہے تو آپ اپنے مطلب ایم کے وائی پورٹل پر اپنی تفصیلات کو اپ ڈیٹ کرو یہ کیا مطلب ہے مطلب اب جو مطلب میں نیوز گھر میں شفٹ ہوئی ہوں نا تو مجھے اپ ڈیٹ کا کچھ میسج وغیرہ آئے ہے میرے موبائل میں سمجھے جی جی اچھا او نہیں مجھے نہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے سوچا آپ سے بات کر لوں جی جی او ہو اچھا تو مجھے کچھ تو مجھے کرنا کیا ہے او ہاں ہاں نہیں آپ آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہاں ہاں جی جی جی سن رہی ہوں ہاں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا اس میں کوئی خاص بات ہے کوئی خاص بات ہے کیا اس میں اس میسج میں یہ پورٹل وغیرہ جو کرانا ہے اپ ڈیٹ کرنا ہے او اچھا تو اگر میں نے اپ ڈیٹ نہ کیا تو او ہو یہ بات ہے اچھا اچھا اچھا جی جی سمجھ گئی سمجھ گئی ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں تو او وہ یہ بات ہے اچّھا اچّھا میں سمجھی میں سمجھ شکریہ سکریہ ہاں ہاں بہت شکریہ تھینک یو تھینک یو